پچھلے کچھ سالوں میں بہت س چیزوں کا سام دقت کا سامنا کرنا پڑا بہت سے زیادہ پریشانی بڑھتی گئی مہنگائی اتنا ہو گیا جو کچھ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے اور مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ آگے غریبوں کا کیا ہوگا اور غریب ہو جاتا ہے ان کو سرکاری نوکری ووکری تو ہے نہیں جو ان سے کوئی لابھ اٹھے گا فائدہ ہوگا ہم تو غریب ہیں اور غریبی اور ہو ہی جاتا ہے بہار میں ان کا بہت زیادہ ہی غریبی غریب ہو ہی جاتا ہے اور جو پیسہ ویسہ جو مہنگائی بڑھ گیا ہے ان سے بہت کٹھنائی اور دقت ہوتا ہے ان سے کیا کیا جائے جو کہ غریبوں کو بہت پریشانی ہو رہا ہے پیسہ جب سے لوگڈاؤن ہوا تب سے اور مہنگائی بڑھتے جا رہا ہے اس ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے